ग्रामीण ऐं शहरी खेत्र में सभु खां वधीक क्रिकेट ऐं कबड्डी खेलिया वेंदा आहिनि शहर में जंहिंजे करे मैदान ॾाढा हुनजा घटि आहिनि पर गांव में मैदाननि जी काई कमी कोने हिनजे करे इहे खेल वधीक गांव ऐं शहरनि में खेलिया वेंदा आहिनि हुन खां सवाइ शहर में क्रिकेट फ़ूटबॉल वॉलीबॉल टेबल टेनिस बेडमिंटन लॉंग टेनिस इहे सभु क़िसम जी सुविधाऊं जेके शहर में मिलनि थियूं जेके गांव में बिल्कुलु बि न आहिनि हिनजे करे हू गांव जा ॿार रहण रहिजी था वञनि ऐं शहर में हिन शयुनि जी सुविधाऊं वधीक आहिनि जंहिंजे करे वधीक ध्यानु ॾिनो आहे अॼु जी तारीख़ में कबड्डी वरी बि इहा जेका आहे जेका शहरनि में बि ॾाढी सुठे नमूने थी रही आहे अॼुकल्ह त हुनजी बि प्रीमियर लीग थी रही आहे जीअं क्रिकेट प्रीमियर लीग आहे तीअं कबड्डी बि प्रीमियर लीग थी रही आहे वॾी त हुनजे करे बि हुन फ़र्क़ु पियो आहे जो गांव ऐं शहरनि जा माण्हू अॼु तारीख़ में हुनसां जुड़ी रहिया आहिनि